جی ہندوستان کی آب و ہوا کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں ہندوستان میں جو آب و ہوا ہے وہ بہت خوشگوار ہے بہت خوشگوار یہاں کے موسم سب سے زیادہ عمدہ سردی گرمی اور برسات ہر موسم کا مزہ ہے یہاں ٹھنڈی اتنی کہ آگ جلانی پڑ جائے گرمی اتنی کہ اے سی کے بغیر گزارا نہیں اور برساتیں تو پوچھئے مت کہ یہاں تو سڑکیں بھر جاتی اور ملک کو کے مقابلے جیسے الگ الگ ملک ہیں ابھی ہم پڑوس ملک لے لیں کہ ہارا سعودی عرب یہ ایسا ملک ہے یہاں کے علاقے گرم ہیں یہاں بہت کمی سے دیکھا جاتا ہے کہ کبھی ٹھنڈی ہوئی مجھے نہیں لگتا ہر وقت گرم موسم ریگستان ریت جیسے اپنا ملک ہندوستان ہے یہاں ہر چیز کے آپ مزے کرتے ہیں ہر ایک فصل کی چیز ملتی ہے سردی کی فصل الگ ملتی ہے پھل فروٹ سبزیاں گرمی کی فصل الگ ہے برساتوں میں الگ چیزیں کھانے کو ملتی ہیں تو ہمارا ملک ہندوستان بہت خوشگوار ہے اس ملک میں رہنا اور بسنا ہماری خوش نصیبی ہم شکر ادا کرتے ہیں پروردگار کا کہ ہم اس ملک کی پیدائش ہیں جہاں آزاد ملک کہلاتا ہے جہاں گنگا جمنا تہذیب نبھائی جاتی ہے جی ہاں